म्हाका कोंकणींत उलोवपाक वा बरोवपाक केन्नाच कसलो त्रास जावंक ना म्हजो बापूय ह्याच कलेच्या मळार आशिल्ल्यान ती आमकां रगतांतल्यान देणगी मेळ्ळ्या म्हजें चडशें वाचप आनी बरोवप कोंकणींतूच जाता म्हज्या मतान कोंकणी आमची अस्मिताय ती आमी राखून दवरपाक जाय कोंकणींतल्यान जाता तितलें बरोवप जावपाक जाय आनी जाता तितल्यांक कोंकणी वाचपाक सुचीत करपाक जाय कोंकणी म्हज्या जिबेर बसल्या हे भाशेंत हांव स्वताक चड बऱ्या तरेन व्यक्त करपाक शकतां म्हजे विचार पयलीं कोंकणींत येता उपरांत गरज पडल्यार दुसऱ्या भाशेंत बदलून उलयचें पडटा म्हाका ही भास खूब लागीं आसा म्हजी कोंकणी म्हज्या खातीर एक सण एक उत्सव ज्ञानाची जोत काळखांतल्यान उजवाडाक येवपी एक सुंदर वाट